अगर मैं मेरे पसंदीदा आर्टिस्ट के बारे में बताऊँ तो उनका नाम सौरभ जोशी है जो कि एक यूट्यूबर हैं मैं यूट्यूब से ही जो ड्राॅइंग बनाना सीखी हूँ और ओ इतना अच्छे से ड्राॅइंग बनाते हैं और में क्या बोलूँ मुझे उनका ड्रॉइंग बहुत अच्छा लगा रहा था और मैं उनसे ही सीखी हूँ कैसे ड्राॅइंग करनी है क्या मतलब बिगनर के लिए क्या अच्छा होता है ओ क्या बनना चाहिए ऐसे ही बहुत सारा कुछ मैं उनसे ही सीखी हूँ ऐसे भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनसे मैं सीखी हूँ लेकिन सौरभ जभी जोशी मैं उन उन्होंने स मतलब उन सबसे मुझे सौरभ जोशी बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी कलाकारी भी मुझे अच्छी लगती है मतलब उनकी जो ड्राॅइंग होती हो गया उनकी जो आर्ट्स हो गया ओ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उन मुझे ज़्यादातर की जो ड्रॉइंग क्या बनाना अच्छा लगता है हमारे जो पारम्परिक जो चित्र हैं हमारे जो सांस्कृतिक चित्र हैं और मुझे लोगों के मुँह बनाना बहुत अच्छा लगता है ये सब मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है